ہلو ہاں جی سابیر الیکٹرانکس سے بول رہا ہوں جی جی جی کون سی کمپنی کا خریدنا ہے اور کتنے انچی کا خریدیں گے ایل جی ہے سیمسنگ ہے سمسوئی ہے بی پی ایل ہے ایم آئی ہے سونی ہے ہو نہیں گا کتنے انچی کا اٹھارہ انچی ہے اکیس انچی ہے انتیس انچی ہے بتیس انچی ہے پھر چھتیس ہے پھر اڑتالیس ہے اس کے بعد پھر جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے اڑتالیس پچپن پینسٹھ پچیس انچی پچیس میں نہیں آتا جی انتیس میں آتا ہے بتیس انچی اچھا اچھا ٹھیک ہے سونی میں بتیس انچی اچھا ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑے گا آپ پچپن ہزار روپے کا کوالٹی اچھی ہے سونی کا تو نام ہے جی سونی کی پکچر کوالٹی اچھی ہے اینڈرائڈ فون ہے اسمارٹ ٹی وی ہے آپ ویسے بھی چلا سکتے ہیں جی جی فریج کی تو ہم ایک سے ایک سال کی وارنٹی ہے اس کی باقی دیکھو ڈسپلے وغیرہ کی تو ہے نہیں باقی الیکٹرانکس وغیرہ سافٹ ویئر میں کوئی بھی دقت ہوگی وہ فری آف کاسٹ کر کے جائیں گے انسٹالیشن بھی چارجیز نہیں لیں گے جی آپ سے جی ہاں ڈلیور کرا دیں گے آپ ایڈریس اور فون نمبر کنفرم کرا دیجیے ہم ڈلیور کرا دیں گے کہاں پہ چاہیے آپ کو اچھا ٹھیک ہے جی آپ نام بتا دیجیے اور فون نمبر بتا دیجیے جی فون نمبر جی جی ٹھیک ہے جی ٹھیک یہ ہم کل شام تک آ جائے گا آپ کو ٹھیک ہے جی اس کی ایک ایک سال کی وارنٹی ہوگی گارنٹی ہوگی اور چار سال کی وارنٹی ہوگی ٹھیک ہے جی ٹھیک